उधमपुर जिले पराने तत्थ दिक्खने होन तां उधमपुर इ'यां परानी परानी जगह् उधमपुर दा नांऽ जेह्का हा ते ओह् उधम राजा दे नांऽ पर पेआ हा उधम राजा जेह्के ऐहे ओह् हरिसिंह दे जेह्का टब्बर हा उं'दे गै बारस हे उधमपुर जगहा बड़ी शैल ऐ इसदे च तुस आक्खो तां राजा उधम सिंह ने अपने नांऽ उप्पर इस जगह् दा जेह्का नांऽ रखेआ हा ते टैमें कन्नै इस जगह् ने जगह् च बड़े ओह् होए मतलब तबदीलियां आइयां हून आखो तुस टैमे कन्नै मनुक्ख बी बदलदा गै टैम सिरे तुस दिक्खो कि'न्ना किश बदलाब साढ़े इ'त्थें आगे दोआगे लग्गे दोआगे आई गै जन्दे जिसलै मनुक्ख होई सकदा भी जगह् केह् ऐ जगह् बदल जगह् बी तां बदलनी गै उधमपुर पैह्लें इक ग्रांऽ होआ करदा हा हून तुस आक्खो एह् शैह्र बनी गै गेदा हून ग्रांऽ निं ऐ रेह् दा लोकें ई बड़ी जानकारी होआ दी लोक बदला दे लोकें कन्नै कन्नै जगह् बी बदला दियां जगहें रंग रूप नक़्शे सब बदला दे उधमपुर हून जि'यां तुस आक्खो हून शैह्र जन ई लगदा ऐ हून ग्रांऽ निं लगदा ऐ उधमपुरै तुस जाओ उधमपुरै दिक्खो तां तुस इक बड़ी बड़ी भारत दी इक जम्मू कश्मीर दी सारे तो सोह्नी डिस्ट्रिक्ट ऐ